हिन्दी भाषा देशी बोलियों से काफ़ी हद तक अलग होती है जैसे कई कई अलग अलग जात के लोग होते हैं जो एक जगह रहते हैं जैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी जात के लोग रहते हैं बंगाली मराठी वो लोग अपनी भाषा पहले प्रयोग करते है न की साफ हिन्दी वो अपनी भाषा में बात करना रहना सहना सब चीज वो अपनी भाषा में पसंद करते है ग्रामीण जगह में भी गाँव वगैरह में लोग अपनी ही भाषा में बोलते हैं उनकी बोली एक ग्रामीण बोली एक अलग ही होती है अलग अलग बोलियाँ हो जाती है जैसे इंदौरी रेवाड़ी बुंदेलखंडी वगैरह वो कुछ लोग साफ हिन्दी बहुत कम ही जगह बोली जाती है हर जगह नहीं बोली जाती हर कोई अपनी भाषा पहले प्रयोग करना पसंद करता है